हाँ यदि मैं दुनिया में कहीं भी यात्रा कर सकता तो मैं सबसे पहले अपने यहाँ पे केरल में जाना चाहता और गोवा में जाना चाहता मुंबई में जाना चाहता यह हमारे भारतवर्ष में काफ़ी अच्छी जानी पहचानी हुई जगह हैं जो दिल्ली है वहाँ पे भी है काफ़ी जगह जाने हुए ऐसे जो आगरा में है ताज महल है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध जो विश्व विख्यात जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनको देखना पसंद करता जो राजा महाराजाओं के काफ़ी सारे महल हैं उनको भी देखना पसंद करता ये इनको इन में सबसे पहले जाता उसके अलावा विदेशों में भी जाना चाहता तो पेरिस है लंदन है ब्रिटैन है रूस है कई सारे शहर हैं उनमें मैं जाना चाहता और वो मुझे काफ़ी पसंद भी है